मछली पालने के लिए पहले तो बड़ी जगह चाहिए और उस जगह में तालाब होना चाहिए तालाब में पानी होना चाहिए और उसके बाद बच्चे लाए जाते हैं पानी में डाले जाते हैं उसके बाद उनके खाने के लिए प्रोटीन आता है जो वह लाना पड़ता है वह लाकर उसको टाइम टाइम से देना पड़ता है सुबह शाम पानी भी चेक करना पड़ता है कि पानी कैसा है गंदा हो रहा है तो बदलना पड़ता है और अगर गंदा हो रहा है तो उसको निकालकर दूसरा भरना पड़ता हैं इंजन चलाकर और उसके बाद में उसकी देख रेख करनी पड़ती है कोई जानवर उस तालाब में न जाने पाए जितने दिन के लिए मछली पड़ी हुई है उतने दिन के लिए तालाब में कोई जानवर न जाने पाए और की ओ दूसरे अन्य जानवर उस तालाब में जो विकसित होते हैं वह नहीं होने पाए नहीं मछली उसमें पल नहीं पाती है और मछली पलने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है और फ़िर उसके लिए कई कई तरीके के लिए दवाई केमिकल आते हैं वह डालने पड़ते हैं क्योंकि मछली जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए और तैयार होने के बाद में फ़िर जो उसमें निकाला जाता है जैसे वज़न के हिसाब से देखा जाता है जैसे मेरे मछली का बच्चा कितना बड़ा हुआ है उसके बाद मछली के बच्चे को निकालकर चेक किया जाता है कितना वज़न हो रहा है कि माटी में ले जाने के लायक है कि नहीं उसके बाद वज़न नहीं होता है तो फ़िर डालना उसमें फ़िर दवा डालना उसकी फ़िर देखरेख करना फ़िर पानी बदलना यह सब करना पड़ता है इसके बाद जो है इंतज़ार करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए कि बच्चे मेरे सही से विकसित हो रहे हैं मछली के लिए कि नहीं मछली के कि नहीं हो रहे और फ़िर मछली बड़ी होती है तो उसको मार्केट में ले जाया जाता है फ़िर किलो के हिसाब से ऐसे जो रेट मूल्यधन होता है मार्केट का उस रेट पर उसे बेचना पड़ता है फ़िर इसमें क्या अपना नफा क्या नुकसान होता है वह आखिरी तलक उसमें देखना पड़ता है जब तलक हमारी मछली पूरी बड़ी नहीं हो जाती है और बड़ी होने के बाद में जो हमारा क्या नफा नुकसान क्या हो रहा उसका इंश्योरेंस कराना पड़ता है तालाब का यह तीन मछलियाँ है और अगर उसमें नुकसान हो रहा है तो सरकार की तरफ से हमको कुछ पैसे मिलते हैं जो मेरा नुकसान हुआ मेरी लागत लगी हुई है और वह लागत अगर नहीं पूरी हो रही है सरकार पैसे नहीं दे रही है तो उसके बाद फ़िर वह बच्चे देती है हमको पालने के लिए फ़िर से डालें कि एक बार नुकसान हुआ दुबारा फ़िर डाल सकते हैं और दुबारा फ़िर डालने के बाद फ़िर हम तरीका वही देखते हैं तो उसके बाद फ़िर जैसे दुबारा वह पहली जो प्रक्रिया हुई वही प्रक्रिया हमको दुबारा भी करनी है उसके बाद तो हमारा नुकसान किसी भी हाल में हो नहीं सकता क्योंकि इतना उसमें सहयोग मिलता है सरकार से या गोरमेंट से उसके बाद फ़िर जब वह बच्चे तैयार होते तो मार्केट में बेचते हैं तो उससे फायदा ही होना नुकसान कहीं से नहीं होता है फ़िर हम मार्केट से जब वापस आएंगे तब हिसाब किताब देखेंगे जैसे एक से दो पार्टनर होते हैं इसमें दोनों बराबर से देखभाल करते हैं और मछलियाँ जैसे अपना खाने का विचार होता है कभी कभी तो हम जाकर शिकार करते हैं तालाब में उनको लेकर आते हैं घर पर बनाते हैं और मछली बड़ी कम से कम हंड्रेड परसेंट में साठ परसेंट लोग मछली पसंद करते हैं इसलिए मछली पालन ज़्यादा किया जाता है